ताराके कहानी एक बारके बात अछि तारा नामके एक छोटी लड़की छलखिन तऽ ओ एक सुंदर लड़की छलखिन हुनकर माता पिता दयालु छथिन लेकिन ओ बहुत दुखी छोटी लड़की छलखिन हर हर केओके हुनका जानैत छलनि हुनके लेल किछु छनि कथी लऽ ओ हमेशा बहुत दुखी लगैत छथि ओ एक छोट छोट गरीब घर से अबैत छथि आओर हुनकर पिता काम पर जाइत छलखिन हुनकर वेतन बहुत अत्यधिक नहि छलनि ओहि खर्चाके लेल पर्याप्त पैसा हुनका पास नहि छलनि एक दिन ओ बहुत इसकुल से आपस एलखिन आओर अपन माँ के बहुत व्यस्त देखलखिन खटिया पर एक बच्चा कनैत छलखिन आओर अपन माँके खाना बनाबैमे ओ कोशिश केलखिन साथ साथ लेकिन बच्चाके आराम देबयके लेल नहि उठलखिन घर अयस्त व्यस्त आओर असहज लागय लागल तब तारा अंदर गेलखिन आओर माँके साथ फर्श पर झाड़ू लगाबै लगलखिन पीतल बर्तनके पोलिश करय लगलखिन आओर इसकुलमे जाके पढ़ाइ सीखऽ लगलखिन